जीअं मां प्रार्थना पूॼा कंदी आहियां जॾहिं मां मुसीबत में हूंदी आहियां त हज़ारे वादा कंदी आहियां जीअं त मुंहिंजो इहो कमु पूरो थींदो त मां हर सुमर ते विर्तु रखंदसि पंजाहु नारियल चढ़ाईंदसि पर जॾहिं हुप कमु पूरो थी वेंदो आहे त पोइ मूंखे आड़स ईंदो आहे की भई हाणे छॾ नी छा नारियल चढ़ाइणु वञा पर पोइ मूंखे ख़राब बि लॻंदो आहे पोइ कॾहिं मूंखे मुसीबत पए का कुझु ज़रूरु पए त मूंखे भॻवान खां कुझु घुरण में बि शर्म ईंदो आहे त पोइ मां वरी उहो कमु पूरो कंदी आहियां ऐं कुड़ न ॻाल्हाईंदी आहियां कमु पूरो करण जी कोशिशि करे मां जॾहिं ॿीं वार कुझु घुरणु हुजे त मूंखे शर्म ईंदो आहे पर पोइ मूंखे लॻंदो आहे त भॻवान त मुंहिंजी ॻाल्हि ज़रूरु सम्झंदो न